जोंनि जायगा बा जोंनि ओनसोलनि जे हारिमु बे हारिमु हिसाबै बा थागिबि हिसाबै बेयाव जोंनि ओनसोलाव बा जायगायाव बा जोंनि एरिया याव बेयो जाबाय जों जायखौ होनो बर' बियो जाहैबाय राव हारिमु आरो थुनलाइ आरो गाननाय जोमनाय बियो गासिबो आलादा गुबुन हारिफोरनि बा गुबुन रावफोनिफ्रायबो आलादा ऐ बियो बर'आ जाहैबाय गाननाय जोमनाय बिबो आलादा आरो राव जाय रावखौ जोङो रायज्लायो बेबो आलादा जाय जायखौ जों हारिमु होननानै जों दिखांयो बेबो जोंनि हारिमु बायदि बिथिंनि जे हारिमु बे हारिमुवा जोंनि जे बर बे हारिमु सबसे गुबुन हारि बा गुबुन जाथिफोरनि थाखाय रावजोंबो मिलाया बा आलादाखा बे जाबाय जोंनि बर' हारि